جی ہاں زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب انسان خود کو مضبوط محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی چیز سے نہ ڈرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب میں خود پر یقین رکھتا ہوں یا کوئی کامیابی حاصل کرتا ہوں تو میرے اندر ایک حوصلہ افزائی ہوتا ہے کہ میں بغیر کسی خوف کے اپنے شوق اور کام کی طرف قدم بڑھاؤں ایسے وقت میں مجھے اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر توجہ دینا دینے کی تحریک یا کہ لیں انسپریشن خود بخود ملتی ہے خاص طور پر جب میں کسی فنکار کے اچھی ڈرائنگ دیکھتا ہوں یا جب مجھے کسی کا مثبت تبصرہ سننے کو ملتا ہے روز مرہ کی معلومات میں مصروف ہونے کے باوجود میں وقت نکالتا ہوں میں اپنے دن کا شیڈیول اس طرح بناتا ہوں کہ مجھے ڈرائنگ کے لیے کچھ وقت صبح یا رات کے وقت مل جائیں یہ میرے لیے ایک ذہنی سکون کا ذریعہ ہے ذریعہ بھی ہے اور میں اپنے خیالات کو کاغذ پر اتارتا ہوں اس سے مجھے سکون بھی ملتا ہے جس سے مجھے خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے